आं दाखालि गरसा हाथाइयाव थांनानै सिखा गंसे बायदोंमोन दाबा फिसा दाबाखौ बिराथ मोजां गोबौ बिखौ मानि बहाबा थांबाबो बेगाव सोनानै लांनो हायो जेबो उसुबिदा जाया मैगं हानो मा हानो बिराथ मोजां गोबौ हाबाफ्राव थांबा माबा बेगाव सोना लांनानै मैगं हाहैनो हाबाफ्रावथ' मैगं हाहैनांगौना लांनानै हाहैनो बिराथ मोजां फिसानो खन्नानै लांनो जेबो उसुबिदा जाया मोजांथार